नमस्ते नमस आप कि ये किराने की दुकान है तो हमको आशीर्वाद आटा चाहिए क्या रेट है उसका बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हैं अरे भाई हमको बस आटा ही नहीं लेना है बहुत सारी सामान लेनी है साहब से लगाइए सारी सामान मैं बता रही हूँ ठीक है लेकिन हम इकट्ठे जादे सामान लेंगे तो कुछ कंसेक्सन तो होगा यह हाँ तो आशीर्वाद आटा चाहिए और अरहर की दाल अच्छी वाली और ये सरसों का तेल और चावल चाय पत्ती

और गिन्नी वाला घी हिसाब से लगाइएगा हाँ तो ही चावल का रेट क्या है आपके यहाँ बहुत महँगा नहीं बता रही हैं इतना लूट मचा रखी हैं अरे अच्छा वाला चावल है फिर भी अब बहुत ज़्यादा महँगा महँगा बता रही हैं नहीं नहीं कुछ कंसेक्सन करिए बहुत महंगा बता रही हैं तो ठीक हाँ हिसाब से लगा दीजिएगा तो कब तक आप ठीक है ठीक है तो मैं तो अच्छा जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बना कर हम आपको देदे रहे हैं

हाँ हिसाब से लगा लीजिएगा मैं सारी लिस्ट बना कर आपको दे दे रही हूँ कौन कौन सी चीज़ चाहिए और कौन कौन सी चीज चाहिए कितनी चाहिए हम सब लिख के लिस्ट बना कर आपको दे रही हूँ

ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते